میرا فیوریٹ پرسن میری امی ہیں جو بہت پیاری ہیں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں مجھے بھی ان سے بہت زیادہ پیار ہے وہ میرا ہر وقت خیال رکھتی ہیں بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں وہ میرا ہر وقت میرے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں یہاں تک میرے پاپا سے زیادہ میرا دھیان رکھتی ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور میں بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں کہیں بھی جاتی ہیں تو انہیں میری فکر لگی رہتی ہے